अगर अस पीएम पोषण स्कीम दी गल्ल करचै एह् साढ़े हिंदोस्तान च पीएम पोषण स्कीम चलाई ही की इस करियै की साढ़ा देश बड़ा गरीब देश ऐ ते जेह्दी तादाद बी बड़ी जादा त एह् लोकें दे घर बच्चे एह् गल्ल कीती जा बच्चे

जन्म होंदा बच्चे दा ते उत्थै दाखल करांदे जेह्ड़ा आंगनवाड़ी इक्क स्कूल आह्ले लेखा गै होंदा ऐ ओह्दे च इक्क सुपरवाईजर होंदी इक्क मैम होंदी ते इक्क कुक होंदी रक्खी दी जेह्ड़ी बच्चे गी देखभाल करदी बच्चे गी घरा आह्नदी ते ओह् पूरी जिम्मेवारी बच्चे गी इ'नें मां आह्ले लेखा ट्रीट करदे उ'नें बच्चें गी जि'यां ओह् मैडम होंदी जेह्की ओह् पूरी मैडम आह्ले लेखा पढ़ांदी ऐ ते उस बच्चे दा एह् सिस्टम होंदा ऐ एह्दे च ते जि'यां बच्चा दा जन्म होंदा ऐ ते ओह् जिन्ने तोड़ी ओह् गौरमेंट स्कूल च दाखल निं होऐ ते ओह् नी पूरा उद्धरा ते पढ़ाई कोला लेइयै खाने तगर पूरी उ'नेंगी स्कीम दा फायदा दोआंदे न ते ओह्दे च खेलां बी होंदियां न होर अलग अलग खेल होंदी ऐ जि'यां कैरम होइया अलग अलग होर बड़ी सारियां खेलां होंदी ऐ ओह् जेह्ड़ी जेह्ड़ी उ'नें कुक रक्खी दी होंदी ऐ ओह् ते उ'ऐ उं'दी देखभाल करदी ऐ ते उं'दी सेवा करदी ऐ पर केईं बारी एह्दे असेंगी नुकसान बी लभदे न कोई घरै च होंदा जेह्दी जादा चलदी होऐ ओह् उ'ऐ समान इक्कै बारी चुक्केआ झोला ते भरियै ओह् लेई जंदे थ्होना गै नेईं ते केइयें गी थ्होंदा पर थोह्ड़ा दिंदे ते जां ओह् बनाने आह्ले ओह् पूरा अपने कश रक्खी लैंदे न जां ओह् मैडमां न ते ओह् बटोला करी लैंदियां ओह् बच्चें तोड़ी पूरा फायदा उं'दे तोड़ी पजांदियां निं ओह् फायदा हर बच्चे गी हर कुसै गी थ्होना चाहिदा पर केईं बारी अगर हून दिक्खेआ ते पूरा थोह्ड़ा एह्दा सिस्टम थोह्ड़ा ठीक होई गेदा ऐ पर ऐही बी केईं जगह असेंगी लभदा ऐ कि करप्शन होआ दी ऐ इस चीजै पर बी अगर हून दिक्खेआ जा ते हून थोह्ड़ा फर्क ते पेई गेदा ते जेह्ड़ी गौरमेंट ऐ ओह् बड़ी सख्त होई दी ऐ अज्जकल ऑनलाइन अटेंडेंस होई गेदी ओह् उ'नेंगी ऑनलाइन उत्थें पुज्जी जाना ते बच्चें दी देखभाल करनी पौंदी जेह्ड़ी ओह् कुक रक्खी दी होंदी ओह् बच्चें गी घर घर जाइयै आह्नदे न पैह्लें जेल्लै स्टार्टिंग च एडमिशन होंदी ऐ ते उ'नेंगी तौलेआ जंदा ऐ उं'दा वेट करदे उं'दा नांऽ पत्तर उंदी मम्मी भापा दा नांऽ सब किश लिखदे न ते इक्क बच्चे दी इं'या देखभाल करदे न जि'यां अपने दी होंदी ऐ एह् स्कीमां दा बड़ा सारा फायदा बी ऐ अगर जेह्ड़ा बच्चा अपनी न्टुट्रीशियन पूरी नेईं करी सकदा जां उसी मां बब्ब उसी पूरी न्यूट्रीशियन नेईं दिंदे ते एह्दा अलग अलग चीज़ां होंदियां जि'यां चने होई गे हलवा होई गेआ दलिया होई गेआएह् सारी शैल न्यूट्रीशन जेह्ड़ी थ्होनी चाहिदी एह्दे च बच्चें गी थ्होंदी ऐ चने तेल पूरा एह्दे च पूरा बच्चा एह्दे च पूरा फायदा लेई सकदा ऐ ते